साढ़े इत्थें बस्सां ते मैटाडोरां चलदियां ते बसां जेह्ड़ियां साढ़े इत्थें घट्ट चलदियां नै ते बस जेह्ड़ी होंदी ऐ बड़ी बड्डी होंदी ऐ ओह्दियां क्या सीटां होंदियां जेह्दी बजह् कन्नै सोआरी जेह्ड़ी ऐ ओह्दे बिच्च थहोड़ी जैदा आंदी ऐ ते कंडैक्टर जेह्ड़े न ओह् कंडैक्टर होंदा बस्सै बिच्च ड्रैवर होंदा ते कंडैक्टर बसा दा सवारियैं कोला कराया लैंदा ते अस इत्थें बस्सै च बैठियै ते अस बैशनों देवी गे हे ते बैशनो देवी इत्थें असें बड़े सोह्ने बड़ा अच्छा रस्ता ओह् ते बड़े बड्डे बड्डे प्हाड़ न उत्थें मन्दर न जो उत्थें अपना दिक्खेआ बसा च गे हे अस